पालतू जानवर रखबाक चाही एकर एकटा लाभो छै कि एकटा एक हिसाबसँ बुझियौ जे ओहो अहाँके मित्रे भऽ गेल या परिवारके सदस्य बनि जाइ छै किएक तऽ पालतू जानवर भेनाइ घरपर मे एकटा अहम भूमिका छै जेनाकि मानि कऽ चलू अहाँके आन तरहक पालतू जानवर भले नहि रहै छै घरपर लेकिन कमसँ कम एकटा गाय अछि या कोनो एहन अछि जे किछु अहाँके लाभो भेटै आओर अहाँके किछु पारिवारिक सदस्यमे सेहो अहाँके एकजुटता मिल सकै ओहन अहाँके पालतू जानवर जे छै घरपर एकटा रहबाक चाही जेनाकि कुत्ते भऽ गेलै तऽ कुत्ता सबके अपन चाहत रहै छै एखुनका समयमे जेना हमरो अछि तऽ कुत्ता रखबाक एकटा उद्येश्य इहो रहै छै जे किछु भऽ सकै घरके सुरक्षो भेट सकै छै आओर किछु ओना हानियो छै लेकिन ओकरा सहीसँ रखनाइ रख रखाव सबटा हेबाक चाही से सब पालतू जानवरमे छै जेना गाये छै तऽ ओकरा ओकरा लेल एकटा घर तैयार करबाक चाही ओकरा लेल बहुत तरहक एहन व्यवस्था करबाक चाही खाइ पिबैके सबटा व्यवस्था रखबाक चाही तखन अहाँके एकटा ओहो सुचारू ढंगसँ रहत अहाँ लऽ